मेसें बोथोरखौ आं मोजां मोनो मेसें बोथोराव मैगं थाइगं जानो मोजां गाइनो आबाद मावनो थिग बिदिनो लाइ लाफा कफि दुन्दिया मावनो आराम मोनो ओमफ्राय बिदिनो बे माबायो माइब्रा एन्थाब गोजां बोथोराव जानो मोजां लारु एन्थाब बिदिनो सावनानै माइब्रानि बिनिफ्राय आरो माबायो मैगं थाइगं आबो जेरैबो सुबिदा जायो गोजां बोथोराव मानसिनि देहानि थाखायबो मोजां जानो थानोबो मोजां थान्दानो गोलोम बोथोरखौ आं मोजां मोना गोजां बोथोरा जेरैबो सुबिदा मानसिनि थाखाय थान्दा बिदिनो लाइ लाफा आबाद मावनानै मैगं थाइगं आबाद मावनानै जानो मोजां मेसेंनि मैगंआ बिदिनो बिदिनो गाजर आलु गायो गाजर आलु गायनानै जायो जोङो लाब्रा जायो सबाइ बिमा गायो थाइबें गायो बिदिनो बायदिसिना कपि एरि गायनानै लाब्रा जायो मुलाफोरजों बिदिनो दुन्दिया खुबैयो दुन्दियाखौ खुनानै बाथोन जायो बाथोन देनानै जायो जोङो बिदिनो गासिबो माबाजोबो जोङो जानानै माबायो जोङो आबाद मावो बिदिनो माइ हायो मेसें बोथोराव माइखौ थिखाङो आबाद मावनानै फोरानो मा माइ हायो मारा होयो बिनिफ्राय लामनानै बाख्रियाव थिखोयो जोङो मेसें बोथोरनि आबादआ बेनो गासिबो जों बेखौनो मावनानै माबायो मेसें बोथोराव बेखौनो मावनानै जायो जों जोंहा हालुवा मेसें बोथोरो जों बयनिबो थान्दा जोंनि थाखाय जोंनि थाखायनो मोजां आंनि थाखायबो मालायनो थान्दा नङाबाबो आंनो थान्दा मेसें बोथोरखौ बिरात मोनो आङो जोबोर मोजां मोनो मेसें बोथोरनि माबाखौ गासिबो आबादआनो मेसें बोथोराव साबसिन थिखांनो हायो मेसें बोथोरनि माबायाव थिखांजोबनो हायो गासिबो मेसेंआव मैगं थाइगं मावनानै जोङो आलु गायनानैबाबो फाननो हायो माखासे दैज्लांआव जानो दोननो हायो जोङो आबादखौ मावनानै दैलांआवबाबो जाजायो आलु गायनानै मेसेंआव गायनाय आलुखौ दैलांआवबाबो जाजायो जोङो जायो थिखोनानै दोननानै जों बिदिनो जायो मेसें बोथोर बायदि सुबिदा गैया जेरैबो मोजां जि जोमनानै खामानि मावनो हायो गरमआव जि जोमनानै मावनो गोजां बोथोराव जोबोर मोजां खामानि मावनो थान्दा अर सायनानैबाबो मावनानै मावनो हायो गोजां बोथोराव अरबो सायो थान्दानि थाखाय जोबोद मोजां मोनो गोजां बोथोरखौ मोजां मोनथारो आं गोजां बोथोरनि माबाखौ गासिबो मोजां सबाइ बिमा थाइबें गाइयो माखासे फानो माखासे जायो जों हाथाइयाव लाङो बेजोंनो आबाद मावनानै जों माबायो गासिबो आरो मा माबाबावगोन जोंलाय जेबो माबानो हाया जोङो बिदि मेसेंनि आबादआ बिदिनोसै गासिबो दंनायमानि जोङो गोजां बोथोरनि खामानि नालाय बेखौनो माबानानै जायो मैगं थाइगं मावनानै नानो गासिबो मेसेंनि मैगंआ लाइ लाफा गासिबो बिदिनो कपि मुला गाज'र मटर गाइयो जायो जोङो माखासे जायो माखासे फानहैयो माखासेखौ माबायो जोङो दोनो गोजां बोथोरनि मैगं गासिबो बेखौनो जानानै जों थायो गोजां बोथोरनि मैगंखौ गोजां बोथोरनि मैगंआ बिदिनो बाजारआव लाङो जोङो माखासे फानहैयो फाननो हायाबा न'आव जाफैयो जों गोजां बोथोरनि मैगंखौ गासिबो बिदिनोसै गोजां बोथोरनि मैगं मानि जोङो मैगंखौनो आबादखौ गोजां बोथोरखौल' साबसिन मोनो गोजां बोथोरनि बायदि सुबिदा गैया जायो जोङो आबाद मावै मावै बिदिनो गोजां बोथोरनि मैगं नालाय लाइ लाफानिफ्राय आरो मा माबा दंबायो लाइ लाफायानोसै गोजां बोथोरनि मैगं नालाय जों जायो आरो जों मा होनबावगोन गोजां बोथोरनि बायदि मैगं गासिबो दंनायमानि जाजोबखायोखा माबानानै जायो जोङो खायो बारियाव खानानै आबादखौ मावनोसै बारियाव खानानै लायनानै सायनोसै संसै जानोसै जोङो बिदिनो खामानि मावनोसै जों हालुवा नालाय बे मैगंखौनो जानानै जोबोद देहाखौ थान्दा खालायनानै मोजां मोनो जों मैगंखौ जानानै

जालाहाय नानि न'